हेल'

नोंथाङा ओरैनो गय फार्मिंफोर खालामो नामा गय फुलि

होमब्ला आंबो बागान खालामनो नागिरदोंमोन आंनो फुलि नांगौमोन फुलिखौ बोरै बोरै माबा खालामो इनि एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा जायगायाथ' खालामनाय बायदियानो जाबाय ओरैनो ओरैनो फुलि होबायनायनिफ्राय खै बोसोरसोनि उनाव गायनांगौ

ओरैनो नोंथाङा गय बागाना बेसांसो दङ दा हानजानाय

ओरैनो फुलि जागायो जागायोब्ला मेडिसिन थिदिसिन माबाफोर होयो नामा

ओरैनो फुलिया तिनि बोसोर दुइ बोसोरनि जानांगौ आरो ने बिनिफ्राय ओरैनो फुलि गायखांनानै खै बोसोरसो नांगौ फिथाइ थायनो

आस्सा आस्सा आस्सा

आस्सा ओरैनो नोंथाङा दस बिगासोआव ओरैनो खै कुइन्टेलसो मोनो

आंबो आस्सा आस्सा आस्सा आंबो नोंथांनि बायदिनो बागान बानायनो नागिरदोंमोन दा नोंथाङा एसे परामख' होनो हागोन नामा आंनि सायाव

अ अ अ अ दे जागोन दे दे